जी ते सोआल ते बड़ा शैल ऐ कि तुस अपने टब्बरा कन्नै कुदै घुम्मनै गी जंदे कि पिकनिक जंदे ओ ते कु'त्थै जंदे ओ ते एह्दा सोआलै दा जवाब ऐ मेरे कोल बड़ा गै शैल जवाब ऐ एह् सोआल बड़ा मनपसंद सोआल ऐ मेरे ताईं ते में तुसें गी दस्सां कि जिसलै इक पिकनिक दा म्हौल बनदा ना दिलै च इक बड़ा गै सकून बड़ा गै मजा बड़ा गै आनंद होई जंदा ऐ दिल बड़ा खुश होई जंदा कि पिकनिक भाई पिकनिक जाना ऐ में तुसें गी गल्ल सनान्नां कि पिछले साल्ला दी गल्ल ऐ पिछले साल्ला दी गल्ल ऐ पिछले साल्ला दी गल्ल ऐ अस पिकनिक दी त्यारी होई साढ़ी कालज दी पिकनिक दी थी भाई साढ़ी कालज दी ऐन्न सी सी दी पिकनिक आर्मड फ आर्मड दी पिकनिक जेह्दे च अस पंचैरी घुम्मने गी गे थे पंचैरी घुम्मने गी गे थे ते पंचैरी जाइयै असें दिक्खो पंचैरी घुम्मने ताईं हां साढ़ा कोई लगभग इक हफ्ता पैह्लें प्रोग्राम बनेआ पैह्लें प्रोग्राम कुदै होर बनेआ हा पैह्लें आखदे हिमाचल जाना म्हाचल जाइयै बी बड़ा इ'यां मनै गी हां म्हाचल जाना मजा आई जाना फ्ही प्लान बदली गेआ ते प्लान बनेआ उधमपुर पंचैरी दा दिल पंचैरी जाने ताईं बी बड़ा इ'यां खुश था मतलब कि पैह्ली बार कुदै प्हाड़ी लाके च जाना प्हाड़ी लाके दी पिकनिक च जाना बड़ा मजा था मतलब बड़ा इ'यां दिल खुश था कि भाई पिकनिक जाना ते प्हाड़ी लाके च जाना उत्थै बर्फ लब्भनी ओह् हो हो उत्थै प्हाड़ी घर लब्भने इ'यां घरें दे उप्पर घर कच्चे घर ते भई असें त्यारी करी लेई पिकनिक जाने दी पिकनिक जाने दी महाराज त्यारी करी लेई असें ते रातीं बैग करी लैते पैक में ते मेरे कोई सत्त अट्ठ दोस्त त्यार होई गे भाई ते साढ़े बाकी आह्ले दोस्त बी त्यार होई गे कि भाई पिकनिक जाना ओह् बी ऐन्न सी सी आह्लें कन्नै जाना राती उत्थै रौह्ना सारें शा बड्डी गल्ल मजा कि इक राती उत्थै रौह्ना असें इक राती इक दुए कन्नै रौह्ना मतलब बड़ा मजा औना इ'यां एक्साइटमैंट थी कि भाई पिकनिक जाना किट्ठे गै रौह्ना इक दूए गी जानने दा मौका मिलना ते भाई असें फिर करी ओड़ी त्यारी कीती त्यारी भाई पिकनिक ते सवेरै सवेरै असें गी सत्त बजे दा टाइम दित्ता हा भाई कालज पुज्जने दा ते भाई अस बड़े कुत्ते अस भाई कालज कालज टाइमा दे निं पुजदे कदें बी हां असें गी टाइम दित्ता सत्त बजे पुज्जना ते भाई चक्कर ओह् होएआ कि सवेरै लग्गी पेई बरखा निक्की निक्की निक्की निक्की ते निक्की निक्की बरखा थी लग्गी दी ते फिर अस सत्त निं अस साढे अट्ठ बजे पुज्जे ते जि'यां अस भाई पुज्जे अस कालज ते गफ्फा चलेआ सानूं निग्गर मैडम कोला मैडम आखदी साढे सत्त सत्त दा टाइम दित्ता सत्त निं साढे सत्त निं अट्ठ निं तुस साढे अट्ठ बजे पुज्जा दे असें पिकनिक कि'यां टैमा दे पुज्जना उत्थै रात होई जानी असें गी केह् मजा जाने दा फिर ते फिर अस बड़े हफी हुफियै अस बड़ी काह्ली काह्ली च फिर असें पाया भाई अपना बोरी बिस्तरा बस्सा च ते भाई चली पेई साढ़ी बस कालज बिच्चा ते असें कीता जै माता दी जै माता दी करियै असें कीती पिकनिक दी शुरू ते ड्राइवर होरें कीती बस्स स्टार्ट ते भाई निकली गे पिकनिक ताईं ते अस भाई जि'यां चले ते अस पुज्जे मानसर मानसर असें लाया इक स्टाप बस्सा गी ते अस गे भाई मानसर मानसर असें घूमे थोह्ड़ा मानसर दा बी चक्कर लाया थोह्ड़ा मच्छलियां दिक्खियां कछुए दिक्खे पानियै च रुट्टी खाद्धी उत्थै ते रुट्टी राट्टी खाद्धी भाई रुट्टी असें बनाई दी असें ब्रैड्ड चाह् बनाई थी ते ब्रैड्ड चाह् खाद्धी पीती ते फिर चली पे भाई अस उत्थुआं उत्थुआं चली पे ते भाई अस जग्गे जंदे जंदे साढ़ी भाई बस्सा दा होई आ टायर फ्री ते टायर टायर फ्री होई गेआ साढ़ी बस्सा दा ते फिर एह् बी स्यापा पेई गेआ उप्परा लग्गी दी बरखा बड़ा स्यापा बा मजा बड़ा आया बड्डी गल्ल ऐ कि मजा बड़ा आया भी भाई बस्सा दा टायर बदलेआ डरैवरे कन्नै कराई मदद ते भी बस्सें असें डरैवर कोई टायर बदलेआ ते भी लग्गी गेआ कोई डिढ्ढ द'ऊं घैंटे लग्गी गे उत्थै भी बस्सा दा टायर बदलियै अस चली पे महाराज ते भाई अगला स्टाप लाया असें म्हानपुर स्टेशन भाई उत्थै जाइयै असें भी असें चाह् बनाई चाह् बनाइयै असें चाह् पीती ते भाई भी ते ब्रैड्ड पीस खाद्धे पकौड़े ब्रैड्ड आह्ले ब्रैड्ड आह्ले पकौड़े खाइयै महाराज असें गी मजा आई गेआ ते फ्ही असें बस्स स्टार्ट करी ओड़ी ते निकली गे अस भाई चलदे चलदे चलदे चलदे निक्की निक्की बरखा लग्गी दी एह् अस पुज्जने आह्ले होई गे प्हाड़ी लाके च ओह् पेदियां बर्फ पेदी ऐन चिट्टी प्हाड़ी चिट्टे लब्भा दे इ'यां आ हा हा मजा आई गेआ ते भी भाई अस पुज्जे पंचैरी हिल्ल स्टेशन पंचैरी पुज्जी गे अस भाई पंचैरी पुज्जियै असें जो मजा असें गी आया अस उसलै पुज्जे कोई चार बजे पुज्जे चार बजे पुज्जे महाराज असें दिक्खी पंचैरी थोह्ड़ा न्हेरा होई गेआ हा फिर रातीं असें बनाया महाराज मुर्गा मुर्गा बनाया ते असें राजमांह् चौल बनाए मटर पनीर बनाया फिर खाद्धी पीती नच्चे अस ना कसम ऐ ओह् जेह्ड़ी पिकनिक थी ना ओह् भुलदी निं असें गी पिकनिक ते फिर भाई ओह् रातीं भाई रातीं असें बड़ा पंगे कीते सिद्धी गल्ल सनानी भाई साढ़े जेह्ड़े सीनियर कैडट थे ओह् अलग होई गे ते अस जेह्ड़े दोस्त यार अस जूनियर आह्ले थे ओह् अलग होई गे महाराज रातीं असें केह् कीता असें सर्हैने बनाई बनाइयै ते इक दुए ई रातीं सौने निं दित्ता असें दे इक दूए गी जेह्ड़ा सेई जाये ते उस्सी सर्हैना लैना ते दे सर्हैने दी मारनी खिच्च के दाड़ पिट्ठी पिच्छें ते सौने निं दित्ता असें कुसै गी रातीं ते रातीं इस गल्ला परा मेरी बी लड़ाई होई गेई ते चली चंड इक दुए गी महाराज चंड निग्गर चली इक दुए गी फिर निग्गर चंड चली भाई लेकिन असें कम्म मकाई दित्ता असें फिर सुलझियै असें मामला सुलझाई लैता ते फिर महाराज फिर अस जि'यां सवेरैउट्ठे ते सवेरै उट्ठियै ते असें त्यारी कीती भाई घरा गी औने गी त्यारी कीती फिर घरा त्यारी केह् अस जंदे जंदे बी अस बड़ी ज'गा घुम्मे अस भाई पंचैरी दे जंगलें च घुम्मने गी गे आ हा हा नजारा आई गेआ उत्थै बड्डे बड्डे चीड़ें दे बूह्टे दिक्खियै दरख्त दिक्खियै मजा आई गेआ कसम ऐ ओह् लाका प्हाड़ी आ हा हा हा हून बी मजा औंदा हून बी मन करदा कि जाचै इक बारी फिर पंचैरी घुम्मने गी इस बारी बी कुल मलाइयै असें प्लान बनाए दा ऐ कुतै होर जाने दा इस बारी होई सकदा म्हाचल जाचै अस ते भाई हां गल्ल साढ़ी रेही अद्धी फिर पंचैरी थमां बापस आंदे आंदे अस गे पांडू मंदर उधमपुर फिर अस इक दो ज'गा होर पार्क घुम्मे ते भाई अस औंदे औंदे फिर राती पुज्जे कोई राती दस्स बजे दस बजे पुज्जे ते भाई दस बजे पुज्जे कालज ते भी भाई रोई पिट्टियै बस्स कीती कुतै तुप्पी गड्डी ते भी पुज्जे राती बारां बजे घर फिर चलेआ घरै आह्लें कोला गफ्फा कि कुसलै कदूं दे गेदे दो दिन होई गे तुसें गी ते टैम्मे दे तुस घर निं पुज्जी सकदे ते भइया कुल मलाइयै एह् रेही साढ़ी पिकनिक कसम ऐ लेकन मजा बड़ा आया इस पिकनिक च ते कुल मलाइयै में आखना चाह्न्नां कि पिकनिक जाना चाहिदा पिकनिक जाइयै मजा औंदा पिकनिक जाइयै कुड़ियां बी लभदियां ते पिकनिक च मजा आई जंदा कुल मलाइयै दमाग ठंडा होई जंदा शांति थ्होई जंदी केईं पागल बंदे कन्नै सामना बी होई जंदा पिकनिक जाइयै ते भाई कुल मलाइयै गल्ल ऐ कि में आखना चांह्दा कि पिकनिक जाना चाहिदा ते जै माता दी